اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ خود جمع کریں اور ادھر ادھر ادھر نہ ڈالیں اور دوسری چیز یہ کہ جو بھی کوڑا جمع ہو تو جو نگر پالیکا نے جو ووستھا کری ہوئی ہے جو کوڑے دان وغیرہ بنایا ہوا ہے تو آپ اپنے گھر کا کوڑا وہاں ڈالیں اور جہاں پہ کوڑا پڑ رہا ہو تو وہاں پہ لوگوں کو ٹوکیں کہ یہاں پہ کوڑا نہ ڈالا جائے کیونکہ کوڑا ایک جگہ جمع ہونے سے گندگی ہوتی ہے اور پھر سڑک کے جو جانور ہوتے ہیں اس کوڑے کو ادھر ادھر پھیلاتے ہیں جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا اور جب برسات کا موسم آتا ہے تو وہ کوڑا سب پانی کے ساتھ مکس ہو کے جو ہے آپ ہی کی بہہ کے آپ کے گھروں میں ہی آئے گا تو بہتر یہ ہے کہ کوڑا ادھر ادھر نہ پھیلائیں اور ہم اسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوڑے کو جو ہے کوڑے دان میں ہی ڈالا جائے یا کوڑے والی گاڑی آتی تو اس میں جو ہے کوڑے کو ڈالا جائے